जिसले अस कपड़ा सीन लग्गने ओह्दे च असेंगी सुई दी जरुरत पोंदी कपड़े सीने आह्ली सुई दी होर छोटी सुई दी बी जरुरत पोंदी जेह्दे कन्नै अस तरपाई करने होर धागे दी जरुरत पोंदी धागा खरीदने अस दकानां पर जन्ने होर धागा बी मैच करने गी कि केह्ड़ा कलर दा अस सूट सीआ ने होर केह्ड़े कलर दा आसे धागा लाना ऐ होर धागा पांदे बक्खी ऐ बी ध्यान रखना कि अस कुत्थै धागा परोआ ने कुद्धरा पोना ऐ अग्गें थल्ले जेह्ड़ी अस फिरकी भरनी इ'यां ते होर भरने दे बाद पानी कुद्धर ऐ डब्बी कुद्ध ऐ कुत्थै पाई जंदी कुत्थुआं सलाई अस स्टार्ट करने आं होर कुत्थुआं अस बंद करने आं असें ऐ बी सारा पता होना चाहिदा कि अस एह् चीज कम्म करा'रने होर एह् धागा कुत्थुआं चला दा कुत्थुआं आया ऐ होर घागा स्हेई होना चाहिदा कि बधियां घागा होना चाहिदा साढ़ा जेह्ड़ा अस धागा यूज करा'रने इस्तेमाल करा'रने धागा बी थोह्ड़ा बधिया होना चाहिदा होर शैल होना चाहिदा होर कलर बिलकुल जेह्ड़ा रंग ऐ ओह् साढ़ा मैच होना चाहिदा कि इस रंग दा कपड़ा ऐ इस रंग दा गै धागा ऐ ते होर ओह्दे बिच्च अस फिरकी दा इस्तेमाल करने फिरकी सानूं दकाना उप्परा लभदी ऐ मशीन अस जेह्ड़ी जूय करने किन्ने नंबर अस सुई यूज करने अस केह्ड़ी सुई यूज करने ते सुई भला किन्ने नंबर होनी चाहिदी ऐ अस ठांरा नंबर सुई लान्ने होन्ने आं आम कपड़े बास्तै अगर कोई औऐ लैआ कपड़ा सनील बगैरा दा आई जंदा ओह्दे बिच्च अस सोलां नंबर सुई लान्ने आं इ'यां जेह्ड़ी छोटी सुई होंदी तरपाई करने तरपाई करने ओह्दे बिच्च अस जेहड़ा सूट सीने बुकरम बी लान्ने आं बुकरम बी लाने अस पोचां बनान्ने गला बी बनान्ने बुकरम कन्नै अस अपने स्हाब कन्नै चलने आं जिस स्हाब दा अस असेंगी कुसे कोला जांच सिक्खी दी ऐ जि'यां असें अपनी मां गी दिक्खदे है मेरी मां कि'यां सींदी ऐ उस टैंमे मां मेरी सिर्फ उ'नें गी कोई जाच नेईं ही ओह् पढ़े दे बी नेंई ही ओह् तां बी अपना हत्थ दा नाप लेइये गै कपड़े सी लेंदे हे अस ओह्दे स्हाब कन्नै गै उ'नें गी दिक्खी ऐ असेंगी एह् शौंक चढ़या कि साढ़ी मां सी सकदी ऐ ते अस बी कपड़े सी सकने ते ओह्दे स्हाब कन्नै अस जो बी कपड़ा सीन्ने आं कपडा सींदे हून स्याने होऐ दे उ'नें गी नेईं दिखाई घट्ट दिंदा हून हून उ'नें गी बी अस अपना कपड़ा सिइयै पाने हां दुकान पर जाइयै अस धागा खरीदने आं ते हून ओह्दा सुई बगैरा सब दकाना बी लैन्ने आं कि के एह् दकान आह्ली चीज ऐ घर अस धागा बी नेईं बनाई सकदे होर सुई बी नेईं बनाई सकदे ऐ हून होर जेह्ड़ी अस ओह्दे बिच्च बुकरम पान्ने ऐ ते ओह् बी असेंगी दकानां उप्परा लभदी ऐ ओह् बी घर नेईं लभदी ऐ सुई बी असें जेह्ड़ी बधिया सुई होग ओह् आरगन दी ओह् यूज करने हा क्योंकि हल्की होग ओह् तोले टुटी जाह्ग कुछ बी आई जाह्ग मोटा चीज आई जाह्ग तोलै टुटी जंदी ऐ हल्की सुई असें आरगन दी सुई गै यूज करने सानूं लगदा कि एह् अच्छी ऐ अच्छे कम्पनी दी ऐ ओइयै अस सुई जेहड़ी इस्तेमाल करने आं हून जेह्ड़ी तरपाई आह्ली सुई ऐ ओह् बी असें दकान उप्परा लभदी ऐ दकानां दे असें अपने पिंड रौंह्ने आं पिंडे च दकान उप्परा लब्भी जंदी सुइयां होर नलकियां धागा बी उत्थुआं लब्भी जंदा होर उत्थुआं गै में मैच करियै घरा कपड़ा लेई जन्ने फिर उत्थुआं मैच करियै फिर लेई आन्ने आं फिर गै करने आं धागा पैह्ले फिरकी भरी लेन्ने आं होर फिरकी फिट्ट करी लेन्ने आं ते फिर उप्पर नलकी चाढ़ी एह् जेह्ड़ी अस सलाई शुरु करने आं जेह्ड़ा धागा ओह् बी शैल बधिया होना चाहिदा ओह् बी ते हल्का नेईं होना चाहिदा क्योंकि हल्का घागै दी सलाई जल्दी उदड्ढी जंदी ऐ अगर बधिया धागा होग ते ओह् नेईं उदड्ढदा हल्के धागे दी सुई ते सलाई जेह्ड़ी जल्दी उदड्ढी जानी ऐ दकानै पर जाह्गे बधिया गै सुई लानी ते बधिया गै नलकी जेह्ड़ा अजकल बर्धमान नलकी चला दी ऐ धागा चला दा ऐ बर्धमान दा ओइयै अस इस्तेमाल करने आं ते ओह्दे कन्नै ही अस कपड़ा सीन्ने आं साढ़ी मशीन बी स्हेई होनी चाहिदी ओह्दा सेडल बी असें चैक करना चाहिदा कि ओह ठीक टांका देआ दा ना सानूं टांका किन्ना रखना निक्का रखना बड्डा रखना ओह् साढ़े असें जिस स्हाब दा सीना ओह्दे स्हाब कन्नै असें अपना टांका रक्खी सकने आं टांके दे आपशन सारे दित्ते दे होने असें सिर्फ ओइयै दिक्खना कि असें मोटा टांका चाहिदा चाहे छोटा चाहिदा असें ओह् दिक्खयै गै अपना जेह्ड़ा कम्म शुरु करने आं टांके इस स्हाब कन्नै नाप इत्थै असें मोटा चीज दा ते असें तरपाई करनी ऐ ते सानूं मोटा चाहिदा ते उत्थै अस मोटा टांका भरी लेन्ने जित्थै सानूं गला गुला बनाने उत्थै सानूं छोटा टांका चाहिदा उत्थै अस छोटा टांका करी लैन्ने हां